اردو زبان بہت ہی پیاری اور میٹھی زبان ہے جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس میں ترقی ہوتا ہی چلا جا رہا ہے شروع میں بادشاہوں نے اس کو اپنا زبان قرار دیا بعد میں شاعروں نے اس پر بڑا کام کیا اور اس زبان میں ہزاروں کروڑوں اشعار کہے گئے ہیں یہ بات مسلم ہے کہ جو زبان بڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں باتیں بھی بہت ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے یہ غلط فہمیاں پال رکھی ہیں اس زبان کے بارے میں کہ اس زبان کے سیکھنے میں کوئی فائدہ نہیں اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے جو لوگ بھی اس زبان کو پڑھ رہے ہیں وہ بے کار گھوم رہے ہیں لیکن یہ بات سراسر غلط ہے اس زبان میں بہت سے نوکریاں ہیں بہت سارے کام ہیں یونیورسٹیز اور بہو اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر کام کر رہے ہیں اور اس میں نوکریاں بھی بہت ساری ہیں تو جو لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ہیں کہ اس کام میں کوئی فیوچر نہیں ان یونیورسٹیز کو جہاں پر اردو پڑھائی جاتی ہے ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور وہ اسے ثابت کریں کہ یہ ایک زندہ جاوید زبان ہے اس پر کافی نوکریاں ہیں کافی کام ہیں بہت سارے فیوچرس ہیں